मुझे कुछ भी बनाना होता है तो मै पेहले से ही तय कर लेती हूँ कि मुझे फूल बनाना है किस कलर का बनाना है कैसा बनाना है फिर मै बनाती हूँ और उसको जैसे सोचती हूँ वैसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ और उसको उस तरह से कलर करने की पूरी कोशिश करती हूँ और वो होता है जैसा सोचती हूँ वैसा ही होता है पहले से तय कर लेती हूँ कि मुझे ये बनाना है और ऐसे ही बनाना है बिल्कुल ऐसे ही कलर करना है मैं जो भी चीज़ जो भी दृश्य देखती हूँ जैसे कोई नेचर हो गया या घर हो गया पहले ही मैं देख लेती हूँ कि मुझे ऐसे ही बनाना है इसी तरह से कलर करना है और इसी तरह का डिजाइन होगा इसी तरह के इसके पार्ट्स जो भी होंगे ऐसे ही बने बनाऊंगी मैं ऐसे ही करूंगी सब पहले से ही तय कर लेती हूँ और जब बनाती हूँ तो धीरे धीरे उसको बार बार मैं देखती रहती हूँ सोचती रहती हूँ क्या मैंने ऐसा ही देखा था फ़िर मैं वैसे ही बनाती रहती हूँ अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो फ़िर मैं उसको सोच कर फ़िर बनाती रहती हूँ और पूरा बन जाने के बाद एक बार अच्छे से देख लेती हूँ क्या मैंने ऐसा ही सोचा था ऐसा ही देखा था फ़िर जब पूरा बन जाता है तो फ़िर उसका कलर जैसा होता है जैसा देखा सोचा रहता है या देखा रहता है फ़िर उसी तरह से मैं कलर करती रहती हूँ और उस कलर करती हूँ उसको और फ़िर आ आगे जो भी एक टैडी बीयर या फ़ूल बनाती हूँ उसको जैसे देख लेती हूँ कही भी कुछ भी देखती हूँ जैसा रहता है वैसे ही बनाती हूँ उसी कलर से कलर करती हूँ और अच्छी तरीके से उसको वॉटर कलर से जो भी कलर हो उसको कलर करती हूँ अच्छे से सेट करती हूँ और बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं अगर कोई भी चीज़ किसी को भी देख ली मतलब कोइ भी सीन हो या कुछ भी हो उसको देखती हूँ तो पहली नज़र में ही उसको सोच लेती हूँ कि ऐसा ही अगर मैं बनाऊंगी तो बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगी और पूरी बनाने कि कोशिश भी करती हूँ और बनाती हूँ तो कलर भी सोचती हूँ कि सेम वही कलर हो जैसे वो वहाँ देखी थी मैं वैसा बन पाएगा कि नहीं लेकिन बन जाता है कोशिश करती हूँ तो बना लेती हूँ और वैसे ही कलर करती हूँ जब मैंने पहले से तय किया होता है जो सोच लेती हूँ कि मुझे ऐसे ही करना है तो मैं वैसे ही करती हूँ और उस आर्ट को उस कला को वैसे ही बनाती हूँ और उसको उसी तरीके से कलर करती हूँ पूरे जंग से जैसे उसमे कई कलर होते है तो पहले एक एक कलर को कलर कर के उसको अच्छे से सेट करना सही ढंग से बनाना और आगे उसको अच्छे से उसका जो भी रूप हो वैसा रूप में देना और उसको सही तरीके से देखने के बाद लगे कि हाँ मैंने यही सोचा था वैसा बना कि नहीं बना सोच लेती हूँ कि एक बार पूरा बना कर देख लेती हो अगर नहीं अच्छा बनता है तो फ़िर मैं वैसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ जैसे मैंने तय किया था कि मै सोची थी ऐसा ही बनना चाहिये क्यों ऐसा नहीं बना फ़िर से बनाती हूँ फ़िर से वैसे ही कलर करती हूँ और जब तक बन नहीं जाता है तब तक मैं कोशिश करती रहती हूँ और बना लेती हूँ बस या और